औ मिथियो औ औ नोंसोरनाव दं नामा अ फानो नामा

मोजां मिनथिया आंबो बारा फांसेयाव फनसास थाखा होनानै बाजि रोजा होननानै बुङो आरो दा बारायखोना माखो मोनथिया आरो औ मिनथियो मिनथिनायाथ' जेरै जेरै सानबिबार दालिया बिबार माखासे मा होनोमोनथाय जबा बिबार बेफोर बायदि दंना बेफोरबो बाहाय जायो बाहायला खालाराथ' आं एल्ल' गोमो खालार ओमफ्राय बेखौ बांसिन मिनथियो आरो

औ ओमफ्राय नोंनो नांगौमोन नामा ए जोंनाव गैयामोन आंनो नांगौमोन औ बेसेबां लायो फांसेयावलाय ए खमाव हरा नामा ए ब्रैजि सोनि हरदो बाल उनावहाय नांगौ जाला लायनोसै दे दे होमबालाय